गुजरात जे जूनागढ़ ज़िले में शिवरात्रीअ जो मेलो ॾाढो सुठी तरह सां मल्हायो वेंदो आहे किथां किथां खां संत हिते ईंदा आहिनि साधू संत ईंदा आहिनि जिते हिन गिरनार ते डेरो ॼमाईंदा आहिनि अने मुर्गी कुण्ड ते पंहिंजो वरी सिनानु करे अने पोइ रस्ता पंधु हली वेंदा आहिनि अहिड़ी तरह बि उते ॾाढा सुठो प्रसंग थींदो आहे अने अन डेरो ॼमाईंदा आहिनि अने पंडाल लॻाईंदा आहिनि सभु रोटियूं पाणियूं उते ई हूंदा आहिनि सभु कोई पंहिंजे पंहिंजे नमूने सां सुठे में सुठी रोटी खाराईंदो आहे मेलो उहा सभु फ्रीअ में ई हूंदो आहे खाइणु पीअण जो त चकडोल अने कलाकुर्ती ॾेखारींदा आहिनि ॿार सभ पंहिंजो पंहिंजो अन कला ॾेखारींदा आहिनि हुन में पाण बि भाॻ वठी सघूं था अहिड़ी तरफ़ वरी तव्हांजो हिन जूनागढ़ जी नवरात्री बि ॾाढी मशहूर आहे इहा मल्हाई वेंदी आहे नवरात्रिनि में अइन सभु नव ई ॾींहं पाण लेडीसूं जेन्ट्स बि तयार थी वेंदा आहिनि पंहिंजे नवां नवां ड्रेसिस वठी करे पंहिंजे प्रदेशनि रोज़ु नव ई ॾींहं नवां नवां कपिड़ा वठंदा आहिनि अने गरबा कंदा आहिनि पंहिंजे नवें खां वठी हिकु ताईं गरबा चालू हूंदा आहिनि सलंग पंहिंजी धून में अइन मस्तु गीत ॻाईंदा आहिनि ॾाढो मज़ो अची वेंदो आहे ॿारनि खे नंढा वॾा सभी शामिलु थी वेंदा आहिनि हिनमें कंहिंखे बि अइन उमिरि जो कोन हूंदो आहे त जेकी बि उमिरि हूजे सभु कोई करे सघे थो नंढो वॾो ॿार बढो ॿुढो बि हिन में रास गरबा करे सघे थो असांजे जूनागढ़ में ई ॾाढा मशहूर आहिनि गरबा